काफराचे तेल वापरता धोंपराक लावपाक तेचे उपरांत एक झाडाची साल आसा झाडाचे नांव खबर ना म्हाका मात तितून ती झरोन तातूंत इल्लो सोरो घालून तें धोंपराक लायतां आनी खोबरें तेल मसाज करपाक वापरतां